जहाँ तक परिवहन यात्राके बात करे छै तऽ ओइमे हमरा सबके बड़ा दिक्कत होइ छै गाँव घरमे बस उस नहि अबै छै पैदले जाइके पड़ै छै गाँव हमरो दिक्कत होलै गाँवओवला सबके बहुत दिक्कत होइ छै ने बस टेम्पूल कुछ नहि अबै छै पैदले गेल पैदले अइली हुआँ जाके एन एच पर जाके बस मिलै छै उहो टाइमसँ पहुँचैके होइ छै एन एच पर जाके पहुचली टाइमसँ तब बस मिललै नहि तऽ नहि मिललक हमरा तऽ साइकलसँ साइकल ओइकलसँ चल गेली जैसे बुजुर्ग आदमी सब ओकरा सबके बहुत दिक्कत करैके पड़ै छै

एहन अच्छा परिवहन यात्रा ट्रेनों सबमे बहुत भीड़ भाड़ रहै छै लोग खास कर लोकल ट्रेन सबमे लोकल ट्रेन सबमे